क'क्राझार जिल्लायाव जायगायरि हाउजिं खाबुफोरा गोबां दं जोरै जोरै टाउन ओनसोलाव बिल्डिं बिल्डिं लुयो आरो रुमजों लोगोसे बाथरुम एटाच किटचेन रुम एटाच थायो आरो गार्डेन बायदि रोखोमनि थायो आरो गामि ओनसोलाव फिसा फिसा न' थायो आरो बेजों लोगोसे बाथरुम किटचेन रुम आरो सिथ्ला बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो बे खाबुफोरा गासै जिलानि हाउजिं मार्केट आरो गुबै सम्पथि हुदाखौ मोजाङैनो मोजाङैनो नुहोयो जोरै टाउनाव बिल्डिं गोबां गिदिर गिदिर बिलदिं बिल्डिं बानायो आरो बेफोरजों बेफोरजों लोगोसे गोबां समायना समायना गार्डेन बानायो स' फिसा क'क्राझार जिल्लायाव फिसा न' गंसेनि बेसेनआ थामरोजा ब्रैरोजा आरो गिदिर गिदिर बिल्डिं न'फोराव बारोजा सेरोजा आरो बेनि गोबांबो जायो आरो खमबो जायो आरो सोलोंथाय खामानिनि थाखाय फैनाय सुबुंफोरनि थाखाय हाउजिं खाबुफोरा थोजासे नंगौ मानो होननानै बुङोब्ला खायफा खायफा खामानि मावग्राफोरा बिसोरनि सेलारिया गोबां जायो जायनि थाखाय बिसोरो गिदिर गिदिर बिल्डिंआव रुम लानानै थायो आरो सोलोंथाय लाग्राफोरा फिसा फिसा रुम लानानै थायो जायनि थाखाय बिसोरो थोजासे खाबु मोनो